बे आं गयफोरखौ मोनो आं गायनो आरो बे माबाफ्राबो मोजां माने गाम्बारि दंफांफ्राबो मोजांथार ओमफ्राय दा बे फुल साजायनाय माबाय बेफोरबो मोजां आरो जबा फुल जबा फुलफ्राबो मोजां गायनायाव आरो जिं जिं गायनो मोजां आरो मा होनो आथासु दंफांफ्रा समायना नुयो आरो बे दंफांफ्राबो गायोबालाय जायगाफ्राबो बेनोबा गायजोबा मोजाङै गोलाव गायब्ला मोजां स्रां स्रांनो नुगोन गाम्बारिफोर आरो बे सिसुफोर थिथासाब गायनानै मोजां मोनो आरो आं बेफोरखौ गायनानै माथो फेदेरबाय मोजांनो समायनाबो नुयो जायगाफोरखौ दायो लिसुफ्राबो मोजां

आरो माहोनो बे खान्थाल खान्थाल बिफांफ्राबो बो मोजां गायनो मोजां मोनो आं खानथाल फोरखौबो फिथाइ सामथाइबो मोनजायो नालाय बेफोरखौ गायनानैनो गिदोर गोलावबो जाहोबाय आरो मोजां मोनलाङो आरो जानोबो मोजां मोनो खान्थालफ्रा आरो बे सुमफ्राम फिथाइ बेफोरबो मोजां सफारिफ्रा ओमफ्राय बे मोजां माने जानाय लोंनायफ्रा थिथासाबफ्राबो मोजां बुरजा गायनो हाब्ला समायना रमायना जालाङो माथो थ' बेनोसै आरो मोनब्लालाय बे गयफ्रा साबसिन जायो आरो खस्थ' गैया लासैनो मोजां जालाङो फारि फारि दंफां लाइफां फोरनिया बेनो आरो मिथिं जानोब्ला बे गामबारिफ्रा मोजां गायनोबो मोजां थाबबो थाङो मिस्थांफ्रा मोजां थाबबो थाङो बेबो थाब थाङो गायनोबो मोजां हाफ्राबो मोजां जायोब्ला मोजांसिन जाबावोसो बेफोरबो माखौ मा ओमफ्राय ओरै बिदिनो थाइजौफ्राबो मोजां जायगा गायनानै लाबा मोजां मोनो आं गायनो मोनजालाङोबोना ओमफ्राय दे दे जाबाय दे